कौन सा बजाज का एल ई डी बल्ब बकवास है वो उसकी सर्विस ज़्यादा नहीं है ग्यारह वारंटी पीरिअड के पहले खत्म हो जाता है इसे तो हेवेल्स का है मेने तो अपने घर में पूरे हेवेल्स के लागा दिए हैं पहले मैं भी बजाज यूज़ करता था लेकिन ना वो इतना एक साल की वारंटी रहती उसके पहले ही तीन महीने छः महीने में ही वो बेकार हो जाते फिर जाओ रिप्लेस करने जाओ फिर दुकानदार जबरदस्ती तो ऐसा है तुमने ऐसा यूज़ किया होगा वैसा यूज़ किया होगा बहुत नाटक रहते हैं लेकिन जब से मैंने लगाया ना हैवेल्स के एक नम्बर चलते हैं लाइट भी बहुत अच्छा है और कम वोल्टेज का है लेकिन उससे ज़्यादा लाइट आता है तो इसी को मैं तो बोलूंगा कि यही वाला खरीदो हैवेल्स का और बजाज बजाज के चक्कर में मत जाओ